सूरत जी अर्थव्यवस्था जाम सुठी आहे ऐं दाता इते आहिनि कपिड़े जो वधीक व्यसाय थींदो आहे छोकी हितां बि छाहे के लोट में माल मिलंदो आहे त माण्हू हितां वठी करे ॿाहिरि वञी करे पंहिंजो रोज़ जो गुज़ारो सुठे नमूने करे वठंदा आहिनि ऐं हिते हाणे पाण कंहिंखे सत दलालनि जे मारफत थींदा आहिनि त बि हुनसां बि डायरेक्ट माल बि कॉन्टेक बि थी वेंदो आहे माण्हू हितां माल ॿाहिरां बि वेंदो आहे देश विदेशनि में सूरत जो कपिड़ो त फेमस आहे हुतां बि हिकु ॾींहुं हमलदि दुपटनि जो बि हूंदो आहे त उहो पंजाब में माण्हू हितां वधीक मोकिलींदा आहिनि हितां पार्सल वधीक वेंदा आहिनि माल ऐं ॿियो हिते हाणे डाइमंड जो बि वधीक थी वियो आहे हाणे हाणे मोदी आहियो हुयो हिते डाइमंड जो बि मुहुर्त करे वियो आहे मोदी साहिब बि जाम ऐं हिते हाणे पाण जाम सुठो नमूने सां सूरत जे अंदरि कम डाइमंड जो ऐं कपिड़े जो हले थो